तारा जे छै ने एक तरह सऽ ओ ग्रह छै सूर्ज भी ग्रह छियै चाँद भी ग्रह छियै हमरा आरके बच्चा क्लासमे हमसब पढ़ल लिखल नहि छियै कमे छियै लेकिन बच्चा क्लासमे पढ़बै रहै मास्टर साहब कि तारा एक ग्रह है चाँद ग्रह हइ सूर्य ग्रह हइ लेकिन ई बात तऽ जानै छियै की तारा सूर्य चाँद सब ग्रह छियै लेकिन कोन ग्रह छै ई बात तऽ नहि कहय सकबै लेकिन लोग बुझै छै कि धरतिये घुरै छै कोइ कहै छै धरती घुरै छै आ कोइ कहै छै चाँद आ सुरज सब घुरै छै आब ई बात तऽ कोइ वैज्ञानिके बतेतै कि हँ चाँद घुरै छै कि सूरज घुरै छै लेकिन कोइ कहै छै कि हँ चाँदो पर आब खेती हेतै तारो पर एकर मतलब छै कि तारो पर खेती हेतै जब सूर्ज पर खेती करैके लिए तैयार छै लोग तऽ तारो पर खेती भऽ सकै छै लोग इहो कहै छै कि तारा सूर्ज सऽ कए गुणा भी बड़ा छै ई बात तऽ सुनै छियै लेकिन देखने तऽ नहि छियै लेकिन तारा तऽ जरूर कोनो ने कोनो ग्रह छियै आओर कभी कभी इहो बात सुनलियै कि तारा आकाश से नीचा भी गिरै छै आब गिरतै तऽ नहि देखल छियै लेकिन कभी कभी इहो बात देखै छियै कि तारे कहै छै गिरै छै कोइ कहै छै उल्का गिरै छै आब की गिरै छै ई बात तऽ हमरा आरके नहि जानै छियै लेकिन तारा नहे तऽ गिरै जरूर छै तारा तऽ ग्रह जरूर छियै लेकिन जानै नै छै